आं दाख्लै बेग बायनाया लेदारनि होननानै आं मोजां मोननानै बायदोंमोन दा बियो बांद्राय मोजां नङा कुवालिटिया बेयो कालाराबो इसे खारहांबाय ओमफ्राय ओरैनो दामखौबो बारा लादों